ایسے تو میں ٹیلیویژن پہ سارے ہی پروگرامس دیکھتا ہوں لیکن سب سے زیادہ مجھے کامیڈی شوز اچھے لگتے ہیں کیونکہ مجھے اس میں تھوڑا سا تفریح کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور کیونکہ یہ بہت اچھا ہے میرے لیے میں میں سے اس کو سن کر خوش ہوتا ہوں طرح طرح کے اس میں مزاحیہ مضمون بھی کے اوپر جوکس ہوتے ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے مجھے شوز چاہے وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی ہو چاہے کوئی کمپٹیشن ہو جہاں پہ یہ سارے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کامیڈی ش ایک یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس بھی کرتے ہیں کہ اتنی دن بھر کے تھکان اور اس کے بھاگ دوڑ کی زندگی میں ٹینشنس اور ورک ورک پریشر ہے نا ہر طرح کی چیزوں سے آپ تھوڑا ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو آپ ٹیلیویژن پہ جو یہ پروگرامس آتے ہیں اس میں سب سے بہتر مجھے تو کامیڈی شوز ہی لگتا ہے اور نیوز میں بھی کبھی کبھی وہ شوز دکھایا جاتا ہے جس میں آپ کو انٹرٹین ہوتے ہیں یہ سب سے مجھے اچھا لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے دماغ کو تھوڑا ریلیکس کرتا ہے اور مجھے ابھی اس کا بڑا شوق ہے اس لیے میں خود بھی کبھی کبھی اپنے ایک جوک جوک یا کوئی کرتا رہتا ہوں